आखिनायनि सोमोन्दै आं जेब्ला क्लास अवानमोन क्लास एल केजि हाबजेनदों अब्लानिफ्र्ययनो आं आखिनायखौ सोलोंनो मोनदों मानो होम्बा जोंनि फरायनायजों लोगोसे आखिनायखौहाय होफाखायो बेयावहाय एक्सट्रा द्रइयिं पेइन्टिं थाखायो आरो बिदिनो क्लास अवान टु ट्रि बिदिनिफाय हारसिं सोलोंदों आरो बिदि कसिं होग्रा मेल्ला दङ जोंनि स्कुलआव दंमोन दन बस्क' आव आरो बङाइगाव बेफोरबायदि जायगाफोरावबो दङ जेराव जों पेइन्टिं आखिनायनि कर्सखौ लानो हायो आरो

जोंनि एक्सट्रा एक्टिबिटिस आखिनायनिबो दंमोन बेंटल कलेज बेंटलावहाय बे दन बस्क' आवहाय आरो आं दाखालै वाल मेगाजिननि थाखायबो मोनसे आखिनाय जादों मोनसे लनलि गार्ल दंफाङाव गेलेबाय थानाय बेखौबो आखिनाय जादों कर्सखौ आं लायाखै बात गोरलैनिफायनो आखिनायखौ नुबोदों बेनिखायनो सोलोंनाय जादों आखिनायखौ दाबो सम सम फ्रि टाइम मोनबा आखिनो सोलोङो आरो आखिनाया आंनि हबि बायदिआनो जाहैबाय जेखौ आं आखिनानै मोजां मोनो गावखौ गावनि इमोसोन्सफोरखौ समाव आखिनायजोंबो इसे दिसक्राइब खालामो आरो आंनि मेइन एइमआनो जाहैदों दिग्रि जोबखांबा नारसिं खालामनो जेखौ आं दानि गासैखौबो लोमजानाय साजानायफोरखौ नायनो आरो देबेलप्द खालामनो हेल्दि खालामो आरो आखिनायनि बारैथ' आं बुंखाबाय आखिनायखौहाय आं उन्दै जोंनि क्लास एल के जि निफायनो मोनो जों बिखौ आं आखिनानै मोजां मोनो बे मोनसे कारिकुल एक्टिबिटिस बायदि मोन